میں نے آخرکار اپنے ریٹائرمنٹ کے منصوبے بنا لیے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ دنیا کا سفر کرتے ہوئے اپنی ریٹائرمنٹ گزاروں گزاروںگا تصور کریں مختلف ممالک کی سیر نئی تہذیبوں اور رسم و راج کا مشاہدہ کرنا اور ان منفرد جگہوں کا لطف اٹھانا جو میں نے ہمیشہ دیکھنے کا خواب دیکھا تھا لیکن اس سب سے پہلے ایک ضروری کام ہے جو مجھے کرنا ہوگا مجھے اپنے پاسپورٹ کی تجدید کرنی ہوگی میں چاہتا ہوں کہ یہ عمل جلدی ہو اور مؤثر طریقے سے ہو جائے تا کہ میں جلدی سے اپنی مہم جوئی شروع کر سکوں کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی سے ضروری دستاویزات جمع کر دوں کرا دوں اور جلد ازجلد اپنی درخواست مکمل کر سکوں آپ کی مدد سے میں یہ کام آسانی سے نمٹا سکتا ہوں اور پھر اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکتا ہوں